नोङो सोरनिफ्राय सोलोङा एबा मा गोसो जानानै योगाखौ खालामनो गोसो जाया आङो योगाखौ सासे फोरोंगिरिनिफ्राय सोलोंदों आरो बिनि फोरोंनायाव बे दिननिफ्रायनो सोलोंबाय थानानै आङो योगा खालामनो मोजां मोनदों आरो योगा खालामनानै माने आंनि देहाखौबो आं मोजां मोनदों थाजिम मोनदों बेनोसै आरो